ہمارا جو علاقہ ہے آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا ہندوستان کے اس صوبہ میں پڑتا ہے جس کو بہار کہتے ہیں اور بہار کے بھی اس علاقہ میں پڑتا ہے جس کو سیمانچل کہتے ہیں تو اب آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ یہاں مذہب اور سیاحت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں کوئی ایسا مذہبی مقام نہیں ہے اور یہاں ایسی کوئی مذہبی جگہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں ہم گھومنے جا سکتے ہیں اور لوگ مذہبی سیا سیاحت کر سکیں یعنی اس وجہ سے اس علاقہ کا رخ کریں گے وہاں جا کر کوئی مذہبی کام کریں ہاں میرے علاقہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ملک بھر سے لوگوں کو تجارت کے لیے آنا پڑتا ہے اور اس جگہ کا نام ہے گلاب باغ گلاب باغ ایک ایسی منڈی ہے جو بہت بڑی ہے جہاں ملک بھر سے لوگ غلہ اور اناج کے لیے آتے ہیں